ہم نے ایک مہینہ ہی پہلے ابھی ایک اوسا کمپنی کا ایک پنکھا خریدا تھا جسے لگائے ہوئے ابھی دو ہفتے ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایک سال کی وارنٹی ملی تھی لیکن ابھی ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ جو ابتدا میں جو ہوا یہ پنکھا دے رہا تھا اس میں بہت ہی کمی آئی ہے اور اس کی رفتار ویسے ہی ہے جیسے فا پہلے دن تھا لیکن ہوا میں کمی آئی ہے ہم ابھی اس کو لے کر کے اور اپنے جہاں سے خریدا تھا اسی دکان پر ہم اسے لے کر کے جانا چاہتے ہیں اور اس کی شکایت درج کرنا چاہتے ہیں